हलो मां हिकु ईयरबड्स घुरायो हो ऐं उहो ॾाढो सुठो हो ऐं मूंखे टाइम ते उन जी डिलीवरी थी वई हुई ऐं टाइम ते थियण करे मूंखे ॾाढो फ़ाइदो थियो हो ऐं उन ई जे लाइ जेके बि मूं आइटम इहे घुराया आहिनि ऐं टाइम ते हुन जी डिलीवरी थी आहे इन ई लाइ मां ॾाढी शुक़ुर गुज़ारु आहियां